असांखे हर मौसम में पंहिंजे वण टणनि जो ॾाढो ख़्याल रखणु घुर्जे छो त वणनि खे उस बि ज़रूरी आहे ऐं छाव बि उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे ज्यादा उस में वण सड़ी वेंदा आहिनि ऐं उस न मिलण सां बि उहो सड़ी वेंदा आहिनि इन करे ज्यादा बि उस बि उन्हनि जे लाइ सही न आहे इन करे इन करे ॿार उस में उन्हनि खे बचाइण लाइ शैड लॻाइणु खपे ऐं कारे कलर जी जालीअ सां उन्हनि खे ढके करे बधी रखिणो खपे वण तार सां ताक़ी उन्हनि खे थोरी उस बि मिले ऐं ज्यादा उस खां उहो बचल बि हुजनि ऐं ब बारिश जे मौसम में बि उन असांखे वणनि खे बचाइण खपे छो त ज्यादा बारिश पवण सां बि वण सड़ी वेंदा आहिनि ऐं पाणी उन्हनि जो भरजी वेंदो आहे त जंहिं करे पाणी उन्हनि जो निकिरी न सघंदो आहे ऐं ज्यादा पाणीअ में उहे सड़ी वेंदा आहिनि इन करे असांखे बारिश जे मौसमनि में बि हिकु शैड लॻाइणु खपे ताकी शैड मां उन्हनि जो बारिश बि न अची सघे ऐं उस बि उन्हनि खे मिली सघे त असांखे हर मौसम में पंहिंजे वणनि जो ध्यानु रखणु खपे ऐं उन्हनि में कीटनाशक दवाउनि दवाऊं ऐं खाद जो बि यूस करणु खपे छो त वणनि में कीड़ा लॻी वेंदा आहिनि जंहिं करे उन्हनि उहे पत्ता खाई छॾींदा आहिनि ऐं वण सड़ी वेंदा आहिनि इन करे असांखे वणनि जो ॾाढो ध्यानु रखणु खपे ऐं जंहिं जीअं मौसम आहे उहा ई असांखे वणनि जो ध्यानु रखणु खपे कि बारिश में उन्हनि में शैड लॻाइणु खपे ऐं उस खां बचाइण लाइ उन्हनि में जाली लॻाइणु खपे ऐं डंडे सां बधी रखणु खपे